ہیلو جی میم یس میم آپ کی بات ہو رہی ہے کیا انفارمیشن چاہیے آپ کو

جی آگرہ آپ کو جانا ہے اس کے لیے ہم فورٹی تھاؤزین چارج کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں میم آپ لوگ پندرہ لوگ کا گروپ پندرہ لوگ کا گروپ چھوٹی وین وین ہوگی میم اسی میں پندرہ لوگ آ پائیں گے ساری چارج اس کا فورٹی تھاؤزینڈ ہے میم پندرہ لوگ کا گروپ ہے آگرہ جانا ہے آگرہ سے پھر آپ لوگ آگرہ ہی جانا ہے لوکل میں تاج محل لال قلعہ دیکھنا ہے وہاں پہ آگرہ قلعہ اس کے آگے بھی کہیں جانا ہے تو میم آپ لوگ آگرہ جائیں گے تاج محل پھر وہاں سے آگرہ قلعہ ہے وہاں پہ ایک دن لگے گا اگلے دن آپ وہاں سے فتح پور سیکری نکل سکتے ہیں بلند دروازہ اور ہائی قلعے وہ دیکھ سکتے ہیں دو دن کا آپ کا ٹروپ رہے گا یہ فورٹی تھاؤزین ہی پڑے گا میم کم نہیں ہو پائے گا اے سی رہے گی میم نان اے سی رہے گی اے سی رہے گی تو تھوڑا راؤن فیگر کر لیں گے تو آپ تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ تھاؤزین دے دیجیے گا تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہوں چلیے میم تھرٹی فائیو تھاؤزین کر دیا ہوں آپ کے لیے جی وین میم ہماری وین صاف ستھری ہے کلین نیٹ ہے نیٹ کلین ہے آپ کو واٹر فیسلٹی دینی پلس آپ کا کھانا پینا جو بھی رہے گا آپ راستے میں ہم روک دیں گے کسی بھی ہوٹل پہ آپ جہاں کہیں گی وہ سب آپ کا ہی رہے گا باقی ہم آپ کو لے جائیں گے لا کے آ کے چھوڑ دیں گے میم اے سی رہے گی ساری سب کو سیٹ ملے گی کافی اسپیس بھی ہے اس میں ہیں یس میم ہوٹل کا بھی گنجائش کر دیں گے اور بہت سارے ہوٹل ہیں تو جو جیسا آپ کا بجٹ رہے گا اس بجٹ میں ہم آپ کو انفارمیشن لکھ دیں گے بتا دیں گے آپ کا جیسا بجٹ رہے گا آپ وہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں پھر اگلے دن ہم آپ لوگ وہاں سے فتح پور سیکری بلند دروازہ سب ٹہلا کے اگلے دن آپ کو ہم لوگ گھر تک پہنچا دیں گے میم آپ ایڈریس مجھے بھیج دیجیے گا کہاں سے آپ کو پک کرنا ہے آپ لوگ کب نکلیں گے یس میم اوکے میم میں آپ کو اوکے میم آپ کو آٹھ بجے بلرام پور سٹی سے ہی پک کر لوں گا وہاں سے اوکے میم اوکے میم بائے تھینک یو